ا

وعلیکم السلام ورحمتہ اللہلہ وبرکاتت ال و وثیرۃ ال جی الحمد للہ آپ بتائیں باخیر ہے جی ہاں پوسٹنگ تو ہو گئی ہے جی میں وہاں پہ تھا تو میں بہت اچھا سے پڑھا رہا تھا بہت زیادہ وہاں پہ محنت کرتا تھا کے لوگ بھی بہت زیادہ ہم سے خوش تھے بہت چاہتے تھے وہ لوگ یہاں تک کہ آنےك وقت سب گلے بھی لگائے اور سب آنے آنے نہیں دے رہا تھا لیکن کیا کرے پوسٹنگ ہوگا اس لیے آنا پڑا جی یہ بات تو ہے ان لوگوں نے اتنا پیار دیا اتنا سب چاہتے تھے چھوڑنے کا دل تو نہیں کر رہا تھا پر کیا کروں پوسٹنگ ہو گئی ہے اس لیے پھر وہاں سے آنا پڑا جی اصل بات یہ کہ ان لوگ کو ہم سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا نا اس لیے وہاں سب چاہتے تھے کہ وہیںھے اور اور زیادہ محنت کرے اور بچوں کو صحیح سے پڑھائے اور ترقی کرے جی جی ٹھیک ہے